मां जॾहिं पुराणी फोटो ॾिसंदो आहियां त मुंहिंजी यादिगारु ताज़ा थी वेंदी आहे मां किथे बि वेंदो आहियां त फोटो खिचाए हुन जी कॉपी कढी वेंदो आहियां ताज़ा थी वेंदी आहे उन जी यादिगारु ताज़ा थी वेंदी आहे